पहिरियां जे समय में हर कोई सिंधीअ में ॻाल्हाईंदो हुओ घर में वापार में बज़ारि में ऐं स्कूल में बि सिंधी सब्जैक्ट हूंदो हुओ तंहिं करे हर कोई सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हुओ पर हाणे जीअं जीअं समय वञे थो बदिलिजंदो तीअं माण्हू वञनि था असांजी ॿोली विसिरिजंदा न हाणे माउ पीउ ॿारनि सां सिंधी में त ॻाल्हाइनि न सिंधी ॻाल्हाइण लाइ हुननि खे फोर्स था कनि न स्कूल में को सब्जैक्ट आहे न के सिंधीअ में काई प्रोग्राम त कनि जीअं जीअं समय वञे थो बदिलिजंदो तीअं असांजी ॿोली वञे थी विसरजंदी पहिरियां त हर को आड़े पाड़े में बि ॿोली सिंधीअ में ॻाल्हाईंदो हुओ प्रोग्राम बि सिंधीअ में कंदा हुआ हर शइ सिंधियुनि में कंदा हुआ ऐं सिंधीअ खे सिंधी भाषा खे सिंधियुनि खे बढ़ावो बि ॾींदा हुआ पर समय सां असांजी ॿोली वई आहे विसिरिजंदी पर हाणे जीअं जीअं समय वञे थो तीअं तीअं माण्हू सिंधी विसिरनि था पर असांखे पंहिंजी ॿोली विसारजणी विसरजणी न आहे तंहिं करे असांखे ॿारनि सां वॾनि सां हर कंहिं सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणो आहे ताक़ी असांजी ॿोली सभिनी खे यादि हुजे ऐं असां पंहिंजी भाषा सिंधी विसिरूं न